لکھتے وقت عام طور پر میں ابھی ڈائری کا ہی استعمال کرتا ہوں اور شاعری جب لکھ رہا ہوتا ہوں تو کوشش یہ رہتی ہے کہ میں مطلب چونکہ ترقی یافتہ دور ہے تو فی الوقت فون ہاتھ میں ہوتا ہے تو فون کے ذریعے ہی میں اس کو کہیں نوٹ کر لیتا کہیں محفوظ کر لیتا ہوں جو بھی خیال آتا ہے جو بھی دماغ میں چیزیں ابھرتی ہیں اس کو فوری طور پر فون میں نوٹ کر لیتا ہوں لیکن پھر آرام سے جب بیٹھتا ہوں گھر پر تو ڈائری کا استعمال کرتا ہوں انہیں محفوظ کرنے کے لیے عام طور پر میں اردو زبان میں لکھتا ہوں جبکہ میں مختلف زبانیں جانتا ہوں مختلف زبانوں میں لکھ سکتا ہوں لیکن میری جو زبان سے محبت رہی ہے اور ایک الفت رہی ہے اور ایک اظہاریہ رہا ہے وہ زبان اردو زبان رہی ہے اس زبان سے بےحد محبت بےحد یقین بےحد پیار کی وجہ سے میرے جو بھی خیالات آتے ہیں وہ وہ کوششش یہ ہوتی ہے کہ وہ اردو زبان میں اردو اسکرپٹ میں لکھے جائیں خاص کر کے جو اگر بہ جو تصور جو سوچا بھی جا رہا ہے نا وہ چیزیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں لفظ کی شکل جب لیتے ہیں تو وہ اردو کے ہی الفاظ ظاہر ہوتے ہیں تو زبان جو ہے میری اردو ہے پسندیدہ زبان اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ چیزیں یہ ہے کہ رسم الخط کا استعمال بھی اردو ہی میں کرتا ہوں